दौड़मे रिकार्डके बात कएल जाए तऽ हम प्रत्येक दिन सुबह आओर शाम दुनू समयमे दौड़ करै छी अगर बेसीसँ बेसी दौड़के बात कएल जाइ कमसँ कम हम डेढ़ किलोमीटर डेली दौड़बे करबे करै करबे करै छी जाहिसँ कि होइ छै दौड़लासँ कि होइ छै तऽ शारीरिको स्वास्थ्य बनल लगै बनल रहै छै सङ्गे सङ्गे हमर आसपड़ोसके जतेक भी दोस्त छै हुनकोसबके जागरूक करै छिए दौड़बाके चाही इसकुल सबमे या कोनो फँक्शन भेल दौड़के सओ मीटर दौड़ या दुइ सओ मीटर दौड़ ओहोमे भाग लै छी आओर जीतिके अपना अन्दर मतलब एगो होइ छै जे हँ ई हम काम कऽ सकै छी सङ्गे सङ्गे दौड़के आगाँ जाकऽ अपन देशके सेनामे भर्ती भऽ कऽ देशके सेवा करी दौड़ ओनाहिओ दौड़के देखिऔ तऽ हर इन्सानके डेली दौड़बाके चाही जाहिसँ ओकर फिजिकल मतलब बनल रहै छै शारीरिक स्वास्थ्य बनल रहै छै कोनो भी कामो करैमे मतलब आलस कम रहै छै रनिङ्ग अहाँ सुबह सुबह करिऔ तऽ देखल जाइ तऽ शरीर फ्री रहै छै हम अपन दोस्तो सबके इएह बात कहै छिए जे कमसँ कम अहाँ पाँचो सओ मीटर या हजारो मीटर एको किलोमीटर अहाँ डेली लेकिन दौड़बे करू